मैं जिस शहर का वर्णन करने जा रहा हूँ उसका नाम भोपाल है भोपाल शहर की सबसे बड़ी विशेषताएँ यहाँ का तालाब और झील तालाब और झील से आप ज़्यादा दूरी नहीं बना सकते हैं कम दूरी पर ही आपको छोटे तालाब या छोटी मोटी झील देखने को जरूर मिल जाएगी इसकी सुंदरता में चार चाँद लगाती हैं यहाँ की छोटी बड़ी पहाड़ियाँ जिससे आप शहर को अलग ही रूप में निहार सकते हैं यहाँ पर हरियाली का एक अलग ही सरोकार देखने को मिलता है पुराना शहर अपनी विरासतों के लिए विख्यात है और नया शहर अपनी आधुनिक योजनाओं के लिए दोनों का पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है लोगों में व्यावहारिकता का मामला बहुत अच्छा है सामाजिक तौर तरीकों पर विशेष विश्लेषण देखने को मिलता है भोपाल शहर का सबसे अच्छा महत्व यह है कि यहाँ का तालाबों पर एक अलौकिक शांति का समागम मिलता है यहाँ की मस्जिदों का भी महत्व हैं और मंदिरों का भी भोपाल शहर अपने आन